میں سفر کے لیے زیادہ تر اپنے عبادت گاہ پر جاتے ہیں جیسے مزار پہ خانقاہ پہ اپنے رشتہ داروں میں زیادہ تر ادھکتر ہم لوگ جاتے ہیں اجمیر کی طرف پہاڑیوں پر گھومتے ہیں پہاڑیوں پہ چلتے ہیں اچھا لگتا ہے پہاڑوں پہ چڑھنا پہاڑ سے اترنا اور ہمارا جو عبادت کا جگہ ہے وہ اجمیر بہت اچھی جگہ ہے ہے دلی بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے لیکن زیادہ تر سفر لمبا کرنے کے لیے ہم لوگ دور دور تک جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اور عبادت کی جگہ پہ زیادہ جاتے ہیں اور جانے کے لیے ہم لوگوں کو اچھی سویدھائیں ہیں اچھا راستہ ہے گورنمنٹ نے ٹرین دے رکھا ہے جانے کے لیے اچھی طرح چلتے ہیں ہم لوگ سہولیت کے ساتھ جاتے ہیں سہولیت ملتی ہے اور اپنے رشتے داروں میں بھی گھومنا پسند کرتے ہیں لیکن ضروری کے انوسار اور جہاں تک گھومنے کا سوال ہے تو گھومنے کے لیے پورا انڈیا ہے انڈیا میں گھومنا ہم لوگوں کو عام ہو گیا ہے ہر جگہ گھومنا پھرنا چلنا دیکھنا اچھی اچھی پرانی پرانی عمارتیں دیکھنا جیسے قطب مینار ہے تاج محل ہے جیسے شیرشاہ اورنگ زیب کا مکان ہے ان سب جگہوں پہ گھومنے میں اچھا لگتا ہے اچھی طرح گھومتے ہیں اچھا اچھی طرح دیکھتے ہیں